सोर बुंदों खोनायाखै सोर हा आदसा मा जायगानिफ्राय आदसा औ ओमफ्राय बेहा मिन्थियाखैनो आद साहा बागाननि भेखेनसिया मा रोंगौ नोङो साहाबागान साहाबागानाव थानो इक्सपेरिएन्स दं नामा

आदसा दे बेसे बेसे गोबावनि बेसे गोबाव मावखो नोंलाय साहा बागानावलाय ए होनब्ला होनब्लाथ' इसे होनब्लाथ' इसे एक्सफार्तआनो जानांगौ नोङो बेसेबां फरायनाय फरायनाया बेसेबां नोंना आदसा ग्रेजुएद ग्रेजुएद जानायदों दङ दंनाया नों जेखुनजाया इनथारबिउ होनांगोन दे नोंखौ गिदिर फसआव होगोन आं खोनाबाय नों भेखेनसिया दङ दङ नोंखौ इसे गेदेर फसआव होगोन आं जेखुनजाया नों मोजां फैनानै मोजां रुलसफोरखौ मोजां फल' खालाम फैनांगोन आरो नों खोनाबाय नों मोजां फल' खालामनांगौ होनब्लासो नोङो साख्रियाव होनो हागोन देटआ देटआ नै दानि समबार मंगलबारफ्रावनो फैगोन नामा औ बे फैगोन दानि फैगोननि समबार मंगलबारफ्रावनो फैगोन नामा थाङो देटखौथ' खोनथाखाबाय आं नोंनो जेखुनजाया बे समबार मंगलबाराव फैबानो जाबाय दे होनब्ला औ दे दे दे होमब्ला दोनथ'दो औ दे दे थेंखिउ दे